کھیل لوگوں کے لیے بھی ایک اہم چیز کھیل ہوتی ہے جو ہمارے پورے دیش میں کھیلی جاتی ہے فٹ بال ہو یا پھر گیند بلا ہو یا پھر بیڈمنٹن ہو جتنی بھی کھیلیں ہیں سب کھیلی جاتی ہے کھیلنا بھی ایک صحت کے لیے صحیح ہے اور صحت ہوتا ہے کھیل کھیل کو جیسا بھی کھیل ہو پر کھیل کھیل ہوتا ہے ویسے ہی کھیل کھیلنا بھی چاہیے کھیل کے لیے ہمیں کھیلنا بھی چاہیے ہر چیز کرنا چاہیے کھیل کھیل کوئی بڑی بات چیز نہیں ہے کھیل بھی کھیلنا چاہیے کھیل کھیل لوگوں کے لیے فٹ بال ہو گیند بلا ہو یا پھر بیڈمنٹن ہو کوئی بھی کھیل کھیل ہو کھیلنا چاہیے اس سے کھیل کی دیہ میں آتی ہے اس سے ذہن تیز ہوتی ہے اس سے ہر ایک چیز درست ہوتا ہے باڈی اور کھیل کھیلنا چاہیے کھیل کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ٹیبل نہیں ہے کھیلنا چاہیے کھیل بہت اچھی چیز ہے کھیلنا چاہیے کھیل کھیل کھیلنا چاہیے اور فٹ بال ہو یا گیند بلا ہو جیسا ہمارے ہندوستان میں جتنی بھی کھیل کھیلی جاتی ہے یا کہیں بھی کھیل آؤٹ آف کنٹری میں کھیلی جاتی ہے کھیل یا میچ ہو یا فٹ بال ہو یا پھر بیڈمنٹن ہو کھیلنا چاہیے کھیل کھیل اچھی چیز ہے کھیلنا چاہیے صحت کے لیے درست ہے کھیلنا چاہیے کھیل کھیل سے اچھی صحت ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے کھیل کے لیے